میں ان موضوعات پر مزید لکھنا چاہتا ہوں جو انسان کو انسان بناتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میری تحریریں صرف الفاظ نہ ہو بلکہ ایک ایسی صدا ہو جو دلوں کو جگائے اور ضمیر کو جھنجھوڑ دے سب سے پہلے میں انسانیت کے بارے میں لکھنا چاہتا ہوں ایک ایسی دنیا کی تمنا جس میں رنگ نسل مذہب یا زبان کی بنیاد پر کوئی تفریق نہ ہو جہاں ہر انسان کو برابر کا درجہ دیا جائے میں عورتوں کے حقوق خود مختاری اور وقار پر آواز بلند کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج بھی بہت سی عورتیں ظلم جبر اور خاموشی کے زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں میری تحریری ترجیحات میں تعلیم کا کردار ذہنی صحت کا کی آگاہی اور نوجوانوں کی رہنمائی بھی شامل ہے میرے میں چاہتا ہوں کہ ہم کتابوں سے نکل کر زندگی کو پڑھیں اور اپنے اندر روشنی پیدا کریں تاکہ معاشرہ علم شعور اور ہمدردی سے معمور ہو میں ماحولیاتی تحفظ مذہبی ہم آہنگی سماجی مساوات اور محبت کی زبان میں بھی لکھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ وہ پہلو ہیں جو آج کی دنیا میں شدید طور پر نظرانداز کیے جا رہے ہیں میری کوشش ہے کہ میرے الفاظ کسی کے درد کا مرہم بنیں کسی کے سوال کا جواب اور کسی کے راستے کا چراغ